जोंनि ओनसोलाव आरो गामियाव बे खेला गेलेनायखौ जौगाहोनाय माखासे कम्पानि आनो जाहैबाय दा एन एन जि अ' बे दा एन एन जि अ' आनो जोंखौ गेलेनायाव गोबां हेफाजाब होबोदों जेरै गेलेनाय टाइम आव नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जगायना होनाय बहाबाफोर गेलेनायाव गेलेनो थांनाय टाइम आव जोंखौ थुलुंगा होनाय हान्थिनाय लामाफोराव थुलुंगा होनाय आरो बेजों लोगोसे बहाबा गेलेनाय टाइम आव फिस फोर नांगौबा फैसा थाखानि गोनांथि जादोंब्ला जोंखौ बे समाव हेफाजाब होनाय बेजों लोगोसेनो जोंखौ गोबां खामानियाव हेफाजाब होबोदों आरो जोंखौ गेलेनाय समाव जोंखौ जेब्लाबो थुलुंगा होबोबाय थाबोदों आरो थांलाय फैलाय लामा खरसानि माखासे नांगौ जानाय रांखाउरिनि गोनांथिफोरखौबो जोंखौ हेफाजाब होबोदों बेजों लोगोसे गेलेनाय टाइम आव नांगौ मुवा बेसाद जानाय बेफोरखौबो जोंखौ थुलुंगा होबोदों आरो जोंनो माखासे गोनांथि जानाय बेसादफोरखौ गथायनानै होबोबाय थादों जोंनि हायुं गेजेरारि थाखोनि गेलेनायाव जेब्लाबो बे अरगानाइजेसन आ जोंखौ जेब्लाबो थुलुंगा होबोबाय थादों आरो जेब्लाबो थुलुंगा होबावगोनखौ जोङो आसा खालामो आरो बिसोरो रायजोआरि हादोरारि आरो हायुंआरि गेजेरारि थाखोनि गेलेनाय माखासे गोबां गोबां जायगायारिआव गेलेनाय गेलेहैनो थाखाय जोंखौ खाबु होदों जेरै जेरै काबादि फुटबल आल्टिमेट फ्रिसबि बेफोराव जोंखौ हेफाजाब होबोदों जोंनो बेफोरखौ जोंनो जेब्लाबो गनायनानै लायो आरो जों जेब्लाबो बिसोरनि सायाव जोङो बाख्नायो जोंखौ थुलुंगा होबोनायनि थाखाय जोंखौ हाजासे मदद होबोनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोंखौ जौगाहोबोनायनि थाखाय थांना थानायनि लामायाव जोंखौ हेफाजाब होबोनायनि थाखाय जोङो जेब्लायबो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो जोंखौ जेब्लाबो थुलुंगा होबावगोनखौ जोङो जेब्लाबो मिजिं थियो आरो जाफुंसारगोन होनानैबो आङो आसा खालामो